हम हम अपने रोज़ाना जीवन में हम अपने रोज़ाना जीवन में काफ़ी क काफ़ी अच्छे तरीके से भोजन इत्यादि करते हैं और भोजन हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है वो भी भोजन ही न न कि ए एक संतुलित मात्रा में भोजन करना बहुत ही अच्छा है जिसकी हम र रोज़ अ रोज रूटीन में दाल चावल रोटी सब्ज़ी दूध फ्रूट्स यह सब आदि खाते हैं जिस्म जिससे कि हमें काफ़ी एनर्जी एनर्जी मिलती है एनर्जी मिलती है और मेरा मानना है कि भोजन को एक संतुलित आहार के तौर पर लेना चाहिए जो न कि न कि बहुत ही अधिक मात्रा में खाया जाए की आपके स्वास्थय पर स्वास्थय को हानिकारक रूप से हानि हानिकारक हानि का हानिकारक हानिकारक करे और हमको ये ये हमको इतना संतुलित खाना है कि हमारे बॉडी में एक अलग लेबल की एनर्जी बनी रहे और हमको अच्छे से का अपने कार्यो में फोकस करना ये कुछ भी करने में कठिनाई न हो हमें अधिक भो भोजन करने से निद्रा आने लगती है यह भी जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है और मेरा मानना है कि खाने दाल चावल सब्ज़ी इत्यादि खाने के बाद फ्रूटस का सेवन जरूर ही करना चाहिए और डेली रूटीन में कोई जूस इत्यादि मिल जाए तो शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है और जो कि मैं ख़ुद मेर मैं ख़ुद शाम शाम का भोजन करने के बाद एक ग्लास जूस जरूर ही पीता हूँ और भोजन करने करने के बाद दूध जरूर दूध का दूध लेना बहुत ही अच्छा है और सन्तुलित आहार में जैसे कि हरी सब्ज़ियाँ पालक इत्यादि पालक इत्यादि आती हैं जो कि हमारे शरीर को काफ़ी विटामिन सब और प्रोटीन देती हैं जो कि बहुत ही अति आवश्यक है हमारे शरीर को अच्छी अच्छे तरह से स्वस्थ और सुदृढ़ रूप से चलाने में और और हमें अपने कार्यों को आसान तरीके से करने में ये काफ़ी काफ़ी काफ़ी अच्छा है आस अच्छा अच्छा अच्छा होता है और हमें हमें तो हमें अपने डेली डेली बेसिस बेसिस पर फ्रूट भी खाना चाहिए क्योंकि क्योंकि फ्रूट से आपके आपके शरीर में जो रोग इत्यादि उससे लड़ने की शक्ति प्रदान करता है

मैं अपने भोजन में चावल दाल खाना चाहिए जो कि प्रोटिन्स और बहुत ही मिनिरल्स प्र प्रदान करते हैं और दाल में एक अलग लेबल की एनर्जी पाई जाती है जो कि हमारे हम अपने छोटे बच्चों को दाल का पानी पिलाते हैं ये सब कि वो अथी है अच्छा है हमारे शरीर के लिए